हलो हा राधिका हा हा हा हरिओम रौनक आयो अथई ऑफ़िस मां अञा न आयो अथई

हा अञा कानू बि कोन आयो आहे कल्ह बि अटकी पियो बांद्रा मां त निकितो कुरला ताईं आयो वरी उन खां पोइ गाॾी न पई मिलेसि वरी ओला करे राति जो ॿी बजे त पहुतो आहे हा उहो ई मेट्रो ट्रेनूं बि कढियूं अथऊं त कुझु कम जूं ई न आहिनि पंज छह हिते आवक जावक वधीक आहे त हिते वधाइनि नथा गाॾियूं हिते वधाइणु खपेनि न पोइ चइनि केरु असांजे सरकार खे हा इन खां त वर्क इन खां त वर्क फ्रॉम होम सुठो अथनि न बरिसातियुनि में त उहो कनि न जेके हिननि जो रस्ता नथा सुधारीनि त या त सिधी गाॾी कढनि बरिसात जे करे गाॾियूं बि बंदि बंदि लॻी पइयूं आहिनि हा उहो मटिणी पवंदी आहे न सिधी गाॾी कढणु खपेनि न हा हा हा ठीकु हा हा हा मां ॿुधायां थी जे पहुतो त जेको पहुतो पोइ ॿुधायां थी तव्हां पहुतो हा फ़ोन बि लॻे कोन थो अलाई दफ़ा फ़ोन कयां थी मांसि

हा असांजे पाड़े में कोई ॿार अञां पहुतो काने हेॾियूं हा

हा ठीकु आहे आयो त ॿुधायां थी हा हा